ट्रेन ही रेल्वे ट्रांस्पोट रेल्वे ट्रॅकार वयल्यान चलता एक प्रवास खूब डब्बे ट्रेनीन आसतात एक जाग्या पासून दुसऱ्या जाग्यांत प्रवास करपाक शकता ट्रेन ही प्रवास करपाक ट्रेनीन बसपाक टिकेट आदींच बूक करची पडटा भारतांत जायत्यो रेल्वे ट्रेन आसात मंगलदेप एक्सप्रेस कोणकण एक्सप्रेस चेन्नय एक्सप्रेस कन्याकुमारी एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस आदी ट्रेन ही डिजल वापरून चलता आज काल नवी ट्रेन आयल्या ज्यो विजा चेर चलता आद्दी वंदे भारत ट्रेनीन प्रवास करतना इंजिनचो आवाज येता प्रवास करतना आमकां तातूंत जेवण खाण मेळटा न्हिदपाची सोय बी केल्ली आसता हाच्या लागून जायते लोक ट्रेनीन प्रवास करतात ट्रेन हो खूब कमी प्रवास केला म्हाका इच्छा आसा ट्रेनीन भोंवपाची स्कुलांत भुरग्यांत ट्रेनीन पिकनिकेक व्हरतात ट्रेन ही फॅमिली आनी फ्रेंड्स वांगडा प्रवास करपाक मजा येता ट्रेन ट्रेनी भायलो देखाव पळोवपाक आनी एक मजा येता आनी उमेद येता जाणटी भुरगीं तरणाटी सगळ्यांक ट्रेन ट्रेनीन प्रवास करपाक आवडटा ट्रेनीन वेळ केन्ना वयता तें कळच केन्नाच कळना हांव ट्रेनीन वास्को ते मध्य प्रदेश तिरुपती देवळांत तशेंच हांव कर्नाटका हंपी टेंपल पळोवपाक म्हाज्या फॅमिली वांगडा गेला